आं दिनै मोनसे बेग बायदोंमोन खिन्थु बेगाहाय दामखौ बुरजा लाद्रायबाय ओमफ्राय बेगआ बारा मोजां नङा स्टेचिंफोराबो थाबनो जिहां जिहांसो जायो ओमफ्राय एक्सपेक्ट खालामनायबायदि जायासै आरो दिनै बेग बायनायखौहाय